ओ हेल्ल' दङ औ न'नि बानायनाय न'नि बानायनाय मोजां गंबैसे गंबैसे

मोनगोन मोनगोन गंबैसे नांगौ मोनगोन दामा गंसेयाव एक्स' थाखा ओ दे दे लांफैदो लांफैदो दे मोनगोन बेसेबां नांगौ मोनगोन गंसेयाव एक्स' थाखा हा दे दे दे दे जागोन दे पिय'र औ औ औ औ दे मोनगोन दे मोजांखौनो मोनगोन

दे दे दे दोनथारगोन आं औ दे दे जागोन दे औ औ औ दे दे दे मोनगोन दे गाबोन दोनगोन आं दे लेट जाबाबो थागोन दे औ औ औ जागोन दे लेट जाबाबो मोनगोन दे दोनगोन आं

ओं दे बेसेबां नांगौ मोनगोन औ मोनगोन बेसेबां नांगौ मेल्ला दंखायो मोनगोन दे बे एकस'आनो दामा औ बेनो सोलिखादों एक्स' थाखायानो खम दे गेजेरावनो बिस थाखासो खमायजायाबे

औ औ दे दे दे जागोन दे औ दे दे दे दे जेरावबो दारायलायसै औ औ दे दे दे मोनगोन दे औ लांफैनांगोन औ लांफैथारोब्ला मोनगोन दे दे औ जाबाय दे